हमारे यहाँ कई प्रकार के डांस होते हैं जैसे आध्यात्मिक है राम लीला कृष्ण लीला उसमें डांस होते हैं उसमें हम लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं और हमारे यहाँ लोक नृत्य होते हैं कई प्रकार के लोक नृत्य होते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से नृत्य करते हैं उसमें राम लीला होती है उसमें अलग तरीके का नृत्य होता है कृष्ण लीला और सभी में अलग अलग नृत्य होता है और हम भक्ति में लीन हो जाते हैं उस नृत्य को देख कर और कई प्रकार के नृत्य हमें पसंद नहीं आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है और कई नृत्य हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे मन को भा जाते हैं और हम लोक नृत्य बहुत पसंद करते हैं हमारे यहाँ लोक नृत्य राम लीला रा कृष्ण लीला इनमें जो नृत्य होते हैं वे भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम लोग प्रायः अलग प्रकार के नृत्य पसंद करते हैं हमारे यहाँ अधिकतर कृष्ण लीला और राम लीला ही चलता है और लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है हमारे यहाँ सभी प्रकार के नृत्य होते हैं और हम लोग कई नए नए नृत्य करना पसंद करते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं और हमें लोक नृत्य बहुत ज़्यादा ही पसंद हैं हमारे यहाँ सभी प्रकार के नृत्य होते हैं और इसमें हम लोग लोक नृत्य है कृष्ण लीला राम लीला ये ज़्यादा करवाते हैं हमारे यहाँ लोक नृत्य और यह सब देख कर लोगों को बहुत अच्छा लगता है और आगे से आगे यही पसंद करते हैं लोगोन कि लोक नृत्य करना पसंद करते हैं या राम लीला गरबा करना पसंद करते हैं अधिकतर गरबा भी पसंद करते हैं लोगोन